आं इयुनाव बेबायदिनो पुलिस आर्मि साख्रि नागिरनो सानदोंमोन आरो बि बेबायदि नागिरनाय जायाब्ला बिदिनो इयुनाव फिसा फिसौ बिजनेसफोर मावनो बा नागिरनो सानदोंमोन